हैलो हां जी नमस्ते किन्ने बूह्टे लैने तुसें किस स्हाबै दे बूह्टे लैने तुसें अच्छा अच्छा ओह् पाट बिच्च जेह्ड़े निक्के निक्के अच्छा अच्छा इक पाट अस डेढ सौ दा बेचदे न ओह्दे बिच्च मेह्नत होंदी ना ते ओह्दे बिच्च बी मेह्नत होंदी ना उसी ओह् मिट्टी पाइयै ओह्दे बिच्च हैल पाइयै फ्ही बीऽ ओह् त्यार करियै बूह्टा फ्ही देना असें पूरा शैल त्यार करियै चलो भी तुसेंई ठीक लाई ओड़ने आं थोह्ड़ा बौह्त इक सौ बीह् रपेआ लाई ओड़गे इक पाट दा हां हां ठीक ऐ अस भेजी ओड़गे स्हत्तर बूह्टे ते कु'त्थें भेजने न भेजने ना जां इ'यांं कि'यां छोड़ने न सनाई ओड़ो असें ई अच्छा कु'त्थें नेही भेजने अड्रैस देई ओड़ेओ असेंई अच्छा अच्छा अस उत्थें भेजी ओड़गे तुसेंई लब्भी जाङन उत्थें तुस कैश गै देई ओड़ेओ असेंगी उत्थें गै देई ओड़ेओ कैश हां जेल्लै तुसेंगी बूह्टे देगे तुस असेंगी पैसे देई ओड़ेओ हां एह् कोई ओह् थोह्ड़े ना इन्नी शैल असें एह् शैल लगदे न बूह्टे गलाबें दे न बस नेईं बूह्टे शैल गै न शैल फुल्ल लगदे न उ'नेंगी बड्डे बड्डे फुल्ल लगदे न ओह् शैल बूह्टे न अलग अलग कलर दे गलाब लगदे न हां हां कोई निं तुसेंगी शैल गै देगे कोई निं अस शैल गै भेजगे तुसेंगी भेजी ओड़गे अस स्हत्तर पाट हां असें तुसेंगी हून डिस्काऊंट देई ओड़ेआ हां बड़े बूह्टे रक्खे दे बड़े बड़े किसम दे न हां तुस जेह्ड़ा मरज़ी आक्खो उ'ऐ तुसेंगी लब्भी जाह्गा हां ठीक ऐ भी आई जाह्गा आर्डर तुं'दा